आङो अमाखौ अमा फिसियो अमा आदार होयो आङो माब्लाबा माब्लाबा आलासि जानो थांबोला माब्लाबा माब्लाबा बहाबा बहाबा थांबा आङो खामानि मावनो थांनायावहा आथुर आथुर खामानि मावनो थांनाय जाबा आथुर आथुर खामानि मावनो थांनाय समायावहा अमा आदारखौ आद्रानि होलांनाय जायो खामानिखौ माब्लाबा थांनांगौ जायो माब्लाबा मायो बहाबा बहाबा थांनो नांगौ समाव दसता बार'तायावहा आदारखौ फैनानै होफैयो आङो आथुर होफैनांगौ जायो होफैखांनानैबो माब्लाबा आरो आदार गैयाबा आइयै आं बे आदार गैला थार' थासं सोबखौनो रुनानै मावजोबना गालांबासो खामानियाव थांनो हानाय जायो आं बे खामानिखौ मावजोब्बासो आरो माब्लाबा हाबोबा बहाबा थांबाबो गोसोखांबा आयु आंहा अमा दंमोन दिनै रावबोखौबो होबोनाय जायासै आदारखौ बिदिबालाय बे अमायालाय रानथाबलाना थाबालाय माबोरै जागोन होननानै आं गावहा गोसोखांना भाबिना गावहानो आलासि जानो थांनायनिखौ गोसोखो दोन्थ'नाबाबो फैनाबो अमा आदारखौ होफैनांगौ जायो माब्लाबा सोरखौबा नामायनो होननानै नामायना होनोहाय आदारखौ हो होनबाबो माब्लाबा थांबाबो आंनि हारसिं नालाय जेबो माबाखौ आसा खालामना गालांनो हाया गावआनो होफैनांगौ गावआनो फैनांगौ गावआनो टाइमखौबो होलांनानैबो आरो गावआनो होफैनांगौ गावआनो फैफाफिन गावआनो माव गावआनो जा जाहो लोंहो माब्लाबा आदार गैयाबा गुन्दै नामायलाय गुन्दै गैयाबा थास' नामायलाय थास' गैयाबा कबि रुयो बिदि रुयै रुयै मा खामानिखौ मावलांना गासैखौबो खालामनानै गालांजोबबासो बेफोरो अमा देरबा बेसे मोनगोन फैसाया बेसे मोनगोन ओइ सानगोन अमा फिसा बायबाबो आरो बुन्दा अमायाव फाखाबबा बेसेबां लागोन बेखौबो गासैबो डक्ट'रनियाव लांबा गाहाम खालामबोला बिजि होबासो मोजां जायो बिजि होयाबालाय अमायाबो देरनो नामाया इसे इसे भिटामिनबो गलायना जाहोयो आरो खामानि मावनो थांबाबो एसेबां थांबाबो गुन्दै सक्राय होबा कबि रुबा बेफोर खामानिखौ मावजोबनानै गालांनासो आं गासैखौबो माबा खालामना होनाय जायो आदारखौ जि खामानि मावनो थांबाबो आद्रानि आद्रानि मावनानै आदारखौ थेवबो होनायखौ बावा आं बावा माने बहाबा थांबाबो आं गावआ आं हारसिं नालाय अमा आदारखौ होनांगौ आयु गोसोखांदों अमा आदारखौलाय दा होफैनाय समावहा जाहोनाय समाव होननानै आं गोसोखाङो अमायाबो आरो इसे बेमार जादोंमोन आं बेमार जानानै दावाय लाबोबाय नालाय फाखाबनो हाबाय दा मोजां इसे इसे मोजां जानानै आदार कबि बेफोरखो रुबोला थास' थारुन रुबोला ओंखाम माइरं होबोला रुफा रुफा होबासो जाहोनानै दा इसे बाहाय मोजां जाबोदों आंनि अमाया आरो बेखौ निजियानो आदारखौ होनाय जायो नालाय बहाबा बहाबा थांबाबो गावआनो हो गावआनो जाहोफैनाङो हारसिं मानसि आङो बेखौनो जाहोनानै दोनखाबाय थानो नांगौ जायो आं माब्लाबा गैयाबा फैलायबाय रुबाय माब्लाबा थाखानायखौनो होबाय माब्लाबा आरो गैथाराबा गावआनो नामायना लायथां गावआनो होफै गावआनो जाहोफै जिमान माब्लाबा जेरावबो थां आरो बेखौनोल' गोसोखांबाय थायो आदार होनाय मानसि गैया नालाय गावआनो फै गावआनो होफै गावआनो खामानिखौ माव गावआनो दोनफै बिबायदिल'सो आंनि खामानिया ओरैनोलाय माथो आरो दाउ फिसियाबाबो मोना अमा फिसियाबाबो फैसा मोना आरो निजे खामानियावहा थाङाबाबो हाजिरा मावहैयाबाबो खामानियाव फैसा मोना बिबायदि खालामै खालामै मावनानै आङो बेखिनि बुस्तुखौ निजायनि अमाखौ फिसिनाय जादो दाउ हांसो अमा गासैखौबो लाना फिसिनाय जाजोबो आङो निजेनो कस्त' खालामो निजेनो फिसियो आरो आङो गावआ कस्त' खामाबालाय बोरै मोनगोन होननानै आं भाबिखाना लानानै गावआनो कस्त' खालामो गावआनो खामनानै फिसियो आरो आं बेखिनि खामानिखौ गावआनो गासैबो मावजोबो आरो आंनिया हारसिं नालाय गावआनो मावजोबना लायो